हमर गाँवमे तऽ शिक्षा बहुत नीक भए रहल छै एहिमे पढ़ाइ लिखाइके बढ़िआँ व्यवस्थासभ छै सभ बच्चा जाइत छै इस्कुल कॉलेज पढ़य लेल बढ़िआँ व्यवस्था छै पढ़ाइ लिखाइके मगर जे बच्चा पढ़यवला रहैत छै ओ पढ़ैत छै जे बच्चा नहि पढ़यवला रहैत छै ओ नहिए पढ़ैत छै तऽ जे बच्चा पढ़यवला रहैत छै ओ गाँवो घरमे पढ़ि कऽ टॉप कए लैत छै एगो हमर छै मोहल्लाके एगो लड़का छै जे पढ़लकै देखैत छियै ओकरा पढ़िते लिखते रहैत रहै ओ खेलतो रहै मगर मतलब पता नहि ओ केना पढ़ैत लिखैत रहै जे एहि बेर ओ मैट्रिक परीक्षा देलक रहए तऽ ओहिमे ओ टॉप कए गेल तऽ ओसभ सुनि कऽ हमरा बहुत खुशी भेल पूरा मोहल्लाकेँ खुशी भेलै गाँव खुशी भेलै जे मतलब हमरो गाँवसँ बच्चासभ टॉप करैए भविष्य आगाँ बढ़ि रहल छै समाजके पूरा देशके भविष्य आगाँ बढ़ैत छै तऽ ओहिसँ खुशी मिलैत छै सभकेँ मिलैत छै खुशी जे हमरो मतलब गाँवसँ टॉप केलक हेँ तऽ ई गर्ववला गपसभ भेलै तऽ नीक लागैत छै सुनैमे जे अहिना बच्चासभ आगाँ बढ़ैत रहए अहिना भविष्य आगाँ बढ़ैत रहए हमरासभके देशके हमरसभके गाँवके तऽ सुनैमे नीक लागैत छै